हाँ जोधपुर ज़िले में बहुत सारे ऐसे स्थान नीय आउटलेट हैं जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं बहुत अच्छी घूमने की जगहें भी हैं और उन सभी का जो हमको जानकारी है स्थानीय अखबार से ही मिलती है मैं स्थानीय अखबार ही पढ़ती हूँ और वहाँ से उसकी हमको सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि वहाँ पर क्या क्या बदलाव किए गए हैं वहाँ किस चीज़ की कमी थी हम और जो वहाँ की जो जनता है वो शिकायत भी करती है हाँ ऐसा ऐसा बदलाव यहाँ होना चाहिए तो हाँ अखबार के माध्यम से काफ़ी बदलाव किए भी गए हैं मीडिया की मदद से और ऐसी एक जगह भी है हमारे यहाँ जहाँ हमको लगता है वहाँ बदलाव होना चाहिए जैसे पब्लिक पार्क है तो वहाँ पर पहले जब जानवर वगैरह थे तो काफ़ी अच्छे से उसकी देख रेख होती थी अब वहाँ पर जानवर चले गए हैं ज़ू तो वो रहा नहीं वो एकदम पार्क की तरह बन गया है तो वहाँ जो लोग हैं वो मॉर्निंग वॉक के लिए और सब एक्सर्साइज़ वगैरह करने के लिए आते हैं तो हाँ वहाँ पर अगर थोड़ा सा ऐसा हो जाए ना की थोड़ी और हरियाली की जाए पानी की व्यवस्था को थोड़ा और ध्यान में दिया जाए तो मुझे लगता है की वो एक जो चीज़ है उसकी जानकारी मीडिया को होनी ही चाहिए की वहाँ क्या क्या बदलाव किया मेडिया के थ्रू हमारे जो मुख्यमंत्री वगैरह हैं उनको पता चल जाएगा की वहाँ क्या क्या बदलाव की आवश्यकता है